हैलो मां कस्टमर केअर सां थी ॻाल्हायां मां हिकु ऑडर कयो वो स्माटवाच घुराई आहे जंहिंजी मूंखे ऑडर जो पतो कोन्हे की उहा किथे आहे या छा मूंखे उनजे बारे में ॿुधायो वञे